हॅलो आं हॅलो कोण उलयता बरें रांपणेचें नुस्तें कसलें कसलें पडटा बरें कशें दिता इतलें म्हारग नुस्तें दिता कमी करून दिता जाल्यार म्हाका दी चार पाटलें रांपण वळपा मनीस जायना आमकां विकपा नाका

आं रांपो रांपोण कशी मारता रातची दिसाची कशी घालता बरें आनी येवप येवप दितलो कसो तें म्हाका सांग इतलें मारोग आनी विकपा कशें हांव वयर उडयल्यार म्हाका सुटपा जाय न्हू ओके सर आनी कितलो व्हडलो इसवण पापलेट सुरवेक बी काय ना सुंगटां मानशेंन काय ना आनी कांय ना जवीशें बरें पडटा स पाटलें इतलें म्हारग घेवन हांव कशें विकपाचें

बरें सगळें मेळान म्हाका तीन हजारांक दी सगळें म्हाका तीन हजारांक दी न्हू तीन हजारांक चार चार चार आट आट आट सोळा कशी जायना तीन हजारांक जातलें

आनी पडटा न्ही म्हाका विकपाक वचपा जाय न्हू भायर बरें तीन हजारांक दी डन कर बरें चल नाल्या दवर